ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ مقامی یا علاقائی سیاحتی مقامات ہوتے ہیں جنہیں بہتر انداز میں فروغ دے کر سیاحت کو بڑھایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر تاریخی مقامات کی سیاحتیں تاریخی مقامات وہ جگہیں ہوتی ہیں جو ماضی کے کسی اہم تہذیب واقع شخصیت یا فن کی تعمیر سے وابستہ ہوتی ہیں یہ مقامات ایک قوم کی ثقافتی ورثے تاریخی شعور اور معاشرتی ترقی کے علامت ہوتے ہیں یہ قلعہ محل درگاہیں مندر مسجدیں قدیم شہر یا آثار قدیمہ کی شکل میں ہو سکتے ہیں مثلاً دہلی کا لال قلعہ قطب مینار ہمایوں کا مقبرہ یا نارتھ ایسٹ دہلی میں واقع چھوٹے تاریخی گاؤں اور عمارتیں ان مقامات کا تحفظ اور فروغ نہ صرف سیاحت کو بڑھاتا ہے بلکہ نئی نسل کو اپنی تاریخ اور پہچان سے جوڑنے میں مدد بھی دیتا ہے ان کے ذریعے ہمیں یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ ہمارا سماج فن تہذیب اور طرزِ زندگی وقت کے ساتھ کیسے بدلا